हॅलो हांवें एक टॅक्सी मागयल्ली तुमी ती टॅक्सी म्हाका जाय ते टायमार हाडुना घेवून येवंक ना म्हणून हांवें ती कॅन्सल केली म्हणल्यार तुमी ती कॅन्सलूय बी बेगीन जडजडीत कॅन्सल करूंक ना म्हाका ती कॅन्सल केल्ली जाय ना जाल्यार म्हाका म्हाजे पयशे परत मेळचेना बेगीन ती कॅन्सल करात